मुझे घर पर कैरी पन्ना बनाना आता है वो कैरियों से बनता है कैरियाँ से इकठ्ठा करके उनका जूस निकाल कर उनके अंदर शक्कर मिला कर उसको थोड़ा सा पका कर हमें उसको कर सकते हैं और फ्रिज में रख सकते है और जभी भी हमारे कोई घर गेस्ट आता है तो हम उसको थोड़ा सा डाल कर उसमे चीनी और पानी डाल कर कैरी पन्ना बना देते हैं इसी तरीके से पान पान के भी जूस हम बनाते हैं पान का भी जूस निकाल कर इसी प्रकार हम उसको शहद में डाल कर किसी भी गेस्ट को दे सकते हैं और भी बहुत सारे पेय पदार्थ है जैसे सूप है बहुत सारी सब्ज़ियों को इकठ्ठा कर कर भी हम सूप बना सकते हैं जो सर्दियों में काफ़ी पसंद आता है लोगों को और भी जैसे रबड़ी भी हम बना सकते हैं वह भी एक तरीके से भोजन कम्प्लीट भोजन की तरह काम करती है